देखू हम छुट्टीमे कहीँ घुमैलए जै रहल छी तऽ आओर ओहिले हम जाएब जे बिजली बिल जे हमरा ओहो चुकाना यऽ बिजली बिलके हमर एकटा हरै गेल यऽ तऽ बिजली बिल ले हम बहुत प्रयास कएलहुँ कि बिजली बिल फेर अगिलाके कहलिए कि हमरा बिजली बिल ले कोशिश करिऔ हरै देलै रहै हरै गेल यऽ ओकरा ले फेर हमरा किछु करै तऽ ओहिले फेर कहि रहल छी फेर बिजली बिलके ओकरा कमरा करना यऽ ओकरा चुकाना यऽ तब हम आगू जाएब छुट्टीमे इएहसब बात सोचिके बिजली बिलके बार बार ओकरा कहि रहल छिए बिजली नहि आएत हे ई नहि आएत ओ हमरापर चढ़ि जाएत एहि एहिलेल हम बहुत प्रयासमे छी कि नहि हमरा ओ अगिला बिल दै आओर तब हम एकरा चुकाना यऽ बिजली बिलके चुकाना यऽ किएक तऽ लाइन कटि जाइ छै हे ई भए जाइ छै ओ भए जाइ छै ओ सबके देखैत आओर अपना नहि रहू घरमे तऽ आओर दिक्कत भए जाएत आओर छुट्टी यऽ तऽ लम्बाके छुट्टीमे जाइ छी कहीँ घुमैलए तऽ ईसब जे छै बहुत जरूरी यऽ तऽ एहि बिलपर आब देत सँशोधन कै के देत तब ने किछु फेर हम एकर कटाएब तब आगू जाएब कतहु आओर नहि जँ नहि देलक तऽ ओहोले कनिटा बहुत दिक्कत भए जाएत तऽ कोना जाएब बिल नहि चुकाएब गरमीके टाइम या बहुत तरहके बात छै कि बिजली बिलमे होइ छै कि तार खोलि देलक तऽ आब बाल बच्चा एकदम ओझराके मरऽ बाल बच्चा गरमीसे एगदम अपना चलि गेल यऽ आओर हेबे हमरा सभकेँ दिक्कतमे छी ताहि दुआरे बिजली बिलके जा सुधारब नहि ता अपन छुट्टिओ नहि जै रहल छी बिजली बिलके सुधारिके अगिलाके कहि रहल छी हउ ऑफिसमे फोन करहक हमर ओ हरै गेल यऽ तऽ फेर एकबेर प्रयास कै के हमरा दै ताकि हम आगू फेर एकरा कटैके हमहूँ घुमिके आएब आओर बालो बच्चाकेँ दिक्कत नहि हुए तऽ एहि एहिलेल बहुत प्रयासमे छी कि नहि हमरा आबि जाएत तऽ हम अपन छुट्टीमे जाएब आओर छुट्टीमे घुमिके आएब फेर आएब तऽ अएबे करब जाएब कतए ताहि दुआरे घर तऽ आने यऽ